पशुपालन में कौन सी समान्य बीमारियाँ पशुओ को प्रभावित कर सकती है और उन्हें कैसा कैसे रोका जा सकता है खुरपका मुपकारो इभिएन फ़्लुएन्ज़ा आदि हमारे यहाँ गाय को आमतौर पर खुरपका मुहपका चेचक इत्यादि रोग होता है यह रोग बरसात के मौसम में अधिक होता है क्योंकि उस समय क्योंकि उस समय अधिक कीटाणु वाले भोजन हमारे यहाँ गाय को खिलाते हैं जब चेचक होता है तो लोग गाय के बछड़ो को हल्दी खिलाया जाता है उससे चेचक ठीक हो जाता है गाय को जब घास लाते हैं गाय को घास लाते हैं तो उसको झाड़कर के सुखा करके खिलाएँगे ताकि उसे बीमारी न हो सके यहाँ मवेशी अधिक पाले जाते हैं जिससे की हमें ग्रसित होने वाले गाय का दूध न पीना पड़े गाय को मतलब घास जो खिलाते हैं तो वहाँ से लाते हैं पहले काटते हैं काट के झाड़ सूखने के लिए रख देते हैं झाड़ते हैं ताकि उसे जितना भी कीड़ा हो सके मर जाए छिड़काव करते हैं खेत में जैसे मकई है तो उसपर कीटनाशक दवा देते हैं ताकि कीड़ा मर जाए कीड़ा नहीं रहेगा तो नहीं मतलब बीमारी होगा और बीमारी होने से जब बन गाय को होता है बच्चा को होता है फैलते जाता है एक गाय से दूसरे गाय दूसरे गाय से तीसरे गाय भैस सबको हो जाता है बैल को हो जाता है बकरी को हो जाता है आ होता है तो उसमें फिर इलाज करना पड़ता है इसीलिए हम उसको झाड़के सुखा के सब चीज करके गाय को खिलाते हैं पानी पिलाते हैं समय से उठकर के उसको चारा देते हैं तबियत ख़राब होता है उसको देखरेख करते हैं समय से दवाई देते हैं उसके बाद जब उससे भी नहीं होता है डॉक्टर को बुलाते हैं सुई पड़ता है सब चीज करके बहुत सेफ से रखते है माल को गाय हो भैंस हो बकरी हो कोई भी चीज हो उसके बाद जब उस पानी देते हैं समय से चारा देते हैं सुबह उठकर के उसको सुबह उठकर के उसको चारा देते हैं जब अधिक मवेशी पालते हैं तो हमे ग्रसित होने वाले गायों को ठीक होने का समय मिले और तब हम दूसरे गायों से अपना बसेरा चलाए क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मवेशी पर अधिक निर्भर होते हैं हमारे यहाँ के लोग गाय भैस बकरी पे अधिक निर्भर होते हैं उससे अपना उसी से अपना जीवन यापन होता है आमतौर पे जिसको मतलब जॉब नौकरी नहीं है अपना खेती बाड़ी करते हैं वो है मवेशी पोसते है गाय हो भैस हो बैल हो बकरी हो उसी से अपना जीवन यापन करते है उसी को सुरक्षित रखते है उसी को अगर तबियत ख़राब हो जाता है उसे अपना ईलाज करवाते है उसी से हम दूध निकालते है सेंटर भेजते है उसी से पैसा होता है उसी से सारा काम करते है हमारे यहाँ गरीब हो होने गरीबी होने और अशिक्षित होने के कारण इसी सब पर निर्भर रहते हैं